ہمیرا ہمارے لکھنؤ میں ہی نہیں ہم بہت سے ضلعوں میں ہیں جن کا چیلیجیز ہے جن کا ہمیں روز سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے پاپولیشن ہو گیا پلاسٹ کی پرابلم ہو گئی روڈ ڈیمج روڈ ہو گیا اِس میں سے اسٹریٹ لائٹس اور جھگڑے رو ہوتے ہیں ٹریفکٹ ٹریفک ہو گیا اور شاٹیج کی کمی ہو گئی اور واٹر واٹر شاٹیج کی ہو گئی پلاسٹک ہو گئی بہت سارے چیلنجیز کا سامنا ہمیں روز مرہ کی زندگی میں کرنا پڑتا ہے اور اگر ہمیں اِن سے بچنا ہے تو ہمیں اِن اِن کی جو اِن کی جو زیادہ بڑے جو لوگ ہیں جن کی ماترا کم ہے چیلنجیز کی تو اُن سے ہمیں مدد مانگنی پڑے گی اور بہت سے متاثر کرنے کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا جس سے ہم یہ روز کے چیلجزسوں سے ہم کو بچنے کے لیے مدد ملے اور ہم کو اِن سب کے لی اپنے بڑے جو ہائی کورٹ ہوتے ہیں جیسے اور ہائی ہائی اسٹیٹ ہوتے ہیں اُن پہ شکایت کرنی چاہیے اور اُن کی یہ نہیں کہ اگر وہاں پہ جیسے ہم ہم یہاں چیلنجیز سے بچنے کے لیے دوسری چیزیں رہ گئی اِس یہ نہیں کہ ہم اُس کو چھوڑ دیں اُس کی بھی شکایت ہم کو کرنی چاہیے تا کہ ہم ہی نہیں ہمارے اور بھی لوگ اور بھی بھائی بہن جو ہے وہ بچ سکیں اِن سب سے